آداب جناب میں دہلی اردو اکادمی سے ثنا اللہ بات کر رہا ہوں بتائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی ضرور جناب ہمارے یہاں غالبیات پر کافی مواد موجود ہے آپ تشریف لا سکتے ہیں جی بھائی کتابیں نکالنے کے لیے آپ کی آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی اور آپ اس آئی ڈی کے ذریعے سے بآسانی کتابیں نکال سکتے ہیں جی جناب آپ چاہیں تو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کسی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آپ نو بجے سے لے کر پانچ بجے شام تک کے درمیان میں کسی بھی وقت آپ تشریف لا سکتے ہیں ملاقات ہو جائے گی